जों बङाइयाव थांब्ला लाइन बासजोंसो थाङोमोन नालाय जोंहा गारि मटर गैया दा जों नेलायबाय थानांगौ मानसि जायाब्लानो खारा जोङो हथात थांनांगौखौ जोंखौ लाखिनाय जायो लामाबो साबा एखेबारे खस्त'सो मोनलाङो माला माला सफैनाय जोंहा ओरै गारि हमहैनांगौआ बिराद दिगदारखा एखेबारे जों नेबाय थानांगौ जायो मानसि बुङाब्लानो सोआ ओमफ्राय गारि थानायफोरा पुत थांनो हागौ जोंहा नेबाय थानांगौ होजोंहाय मा नांगौ मा नाङा होजों गोजानावहाय थांनायनि खोथाब्लाबो जों गारिनो हमहैनो नेनांगौआ खम जाहा मेला बिदि जायो आरोखि खाथां खुथुं होनलायलाङो गारियानो बासफ्रानो ओंखायनो लामाबो साबा जाहैबाय गोबाव देरिजोंसो ओरै देरि जालांखाबाय गारिया फैनाय मानसि नेयै नेयै बे एखेबारे थेमाला खारा बिसोरो नेबाय थायो मानसि जेब्लासो गारि बुंबाय अब्लासो बिसोरो खारबाय बेबायदि बुरजायै आरोखि ओंखायनो लामाबो एखेबारे जोबजासे साबा गावनि गारि मोनब्ला हले माबा जायो आरोखि मा होनो थांजायो पतखरि थोयो मालायनि लाइन बासजोंथ' बिदि नेबाय थानांगौ बिदिनो जायो आरो गारि मटरखौनो नेबाय थानांगौ जायो माला फैनांगौ थुक्राझारनिफ्राय नामाबोयो बे थुक्राझाराव नामाबोबायब्ला फ्राय बेयावथ' टेमा नेबाय थालायबाय मानसिया माला बुंनो माला बुङा बे बुंब्लासो खारबाय माने आरो ओरैथ' लामाया बिराद गाज्रि जा जोंथावथाव एखेबारे थांनोनो खस्त' मोननांगौ जोङो एखेबारे गारि मटर दंब्लासोना थाबैनो सहैयो बिदि जानो नाङा मानसिया गारियाव खारबायबाय नालाय गोख्रै खारनांगौब्ला मानसिखौसो नेफिनबाय थायो